ہیلو بجلی او آفس اپنے گھر میں مؤثر آلات نصب کرنے کے لیے اپنے گھر میں میٹر لگانے کے لیے اور جاننے کے لیے چاہتا ہوں کہ کس طرح سے لگایا جائے اور اس میں رعایت کیا ہے اس کا اس میں کتنا خرچ ہوگا جی سر میں کسٹمبر کسٹمبر سکھناواد سے آپ کو کال کر رہا ہوں اور گھر میں اے سی لگائیں گے اس میں کتنا کون میٹر کا استعمال کیا جائے گا آپ جو ہے اس کے بارے میں بتائیں اور اپنے اسٹاپ کو بھیج کر یہاں یہ سارا چیز کو بتا دیں بہت شکریہ ہوگا